योग योगा जे विभिन्न शैलियूं ऐं उन्हनि जे अलॻि अलॻि तकनीकू शारीरिक ऐं मानसिक कल्याण जे वाधारे जे लाइ हूंदियूं आहिनि हठयोग जेका हिकु पारंपरिक योग विधि आहे जंहिंजे करण सां सरीर ऐं मन जे संतुलन में वाधारो थींदो आहे जंहिं में हिनजा वधीक त आसान प्रणायाम ऐं ध्यानु केंद्रित करणु थींदो आहे हठयोग जो उद्देश्य सरीर जी ताक़त हुन में लचिलोपन आणण ऐं पंहिंजे सरीर जी ऊर्जा वधाइण लाइ थींदी आहे अष्टांग योग इअं हिकु गतिशील ऐं नियमित अभ्यास प्रणाली आहे जंहिंजे विशिष्ठ श्रृंखला आसननि जो हिकु कम क्रम में किया कई क्रिया कनि कंदी आहे हिन में श्वास मुद्रा ऐं दष्टि जी विझी विशेष विधियूं शामिलु आहिनि अष्टांग योग जी पंज भाॻ में विभाजित प्रणाली थींदी आहे जो शारीरिक अऊं मानसिक अनुशासन खे वॾा वाधारो ॾींदी आहे विंयास योग इअं हिकु प्रभाव आधारित योग शैली आहे जंहिं में आसननि में श्वास सां संबंधित क्रियाऊं थींदियूं आहिनि इअं गतिशीतलाऊं ऊर्जा खे वधाइण लाइ थींदी आहे ऐं असल कसरत जे समाइण थींदी आहे हिन में अलॻि अलॻि आसन जी श्रृंखला अनुसरण कई वेंदी आहे जंहिंजे जंहिं सां पंहिंजे सरीर खे स्थिरता ऐं शांति जी इस्थिति प्राप्त थींदी आहे प्राथमिकता जी ॻाल्हि कजे त इअं पूरी तरह सां व्यक्तिगत माण्हुनि ते निर्भर थींदो आहे की केरु कहिड़ी तरीक़े जी अभ्यास करणु चाहींदो आहे केरु हठयोग ते उपयोग थींदो आहे केरु गतिशील ऐं चुनौती पूर्ण अभ्यास जी तलाश में हूंदो आहे त केरु अष्टांग ऐं विंयास योग जे योगा खे उपयोग में आणींदो आहे त मां त इयो ही चवंदसि की योग जी शैली पंहिंजे विशेषताऊं पंहिंजे लाभ लाइ पंहिंजे पंहिंजे लाभ लाइ आहिनि त इअं हर व्यक्तिगत पसंदि ऐं उन्हनि जे उद्देश्यनि ते निर्धारित हूंदी आहे की केरु छा थो करणु चाहे ऐं केरु छा थो करणु चाहे न ॼाण त हर्ष योग में पंहिंजो पंहिंजो आरामु ऐं शांति मिलंदी आहे